हैलो

होई जाना तुस की टैंशन लैरदे में मी फाइलां भेज्जी दियां अग्गें ते थ्होई जाना मिगी बी निं थ्होएआ अजें पैसा ते तुसें ई कुत्थै थ्होई जाना पैह्लें में मेरे बैंक च मेरे खाते च बी नेईं आया थ्होई जाना थ्होई जाना तुस की टैंशन लै'रदे में फाइलां भेज्जी दियां अग्गें ते ओह् अजें मेरे मेरे च बी निं खाते च पैसे आए अगर मेरे खाते च जेल्लै ओह् पैसे पान ते फ्ही में तुसें ई भेज्जी सकनी निं आम हाल्ली समझेआ निं जरो काह्लिया की होआ दे तुस

भाई मेरे खाते च बी पैसे में फाइलां भेज्जी दियां अग्गों आई जाने पैसे तुस की टैंशन लै'रदे जेल्लै मेरे कोल पैसे आङन तां में तुसे ईं पैसे भेज्जगी हां मिगी पता ऐ पर अगर मिगी गै निं थ्होङन तां में कु'त्थुआं देने मेरा खाता बी खाल्ली ऐ इ'यां कोई गल्ल निं भी नेईं में फाइलां भेज्जी ओड़ियां अग्गें ओह् बी आक्खा दे बी कोई गल्ल निं त्रै चार दिन बलगी जाओ में पैसे भेजने न ते में ओह् भी में तुसें ई भेजनी ऐं ओ भाई टैंशन नेईं लैओ मी पता ऐ ते ओह् मिगी पता ऐ भाई में समझा निं थुआढ़ी गल्ल अगर मेरे खाते च पैसे औन ते में तुसें ई भेज्जी ओड़नी पैसे नेईं घबराओ इन्ने नेईं चैंता करो में फाइलां सारियां भेज्जी दियां न ते सारा कम्म होई जाना ओह् आक्खा दे दो त्रै दिन बलगी जाओ में तुसें ई पैसा भेजना ते फ्ही ओह् में तुसें ई भेज्जी ओड़नी पैसे नेईं लैओ टैंशन तुस हां पक्का थ्होई जाने

ठीक ऐ फाईल में चैक्क कीतियां में कल्ल दिक्खियां फाइलां में बी बड़े दिनै दा सोच्चै दी ही जे पैसे निं आए में दिक्खियां ते सारियां में भेज्जी ओड़ियां न ओह् आक्खै दे साढ़े कोल बी पुज्जी दियां फाइलां पर दो त्रै दिन बलगी जाओ ते भी ओह्दे कोला बाद में पैसे भेजगी ते में तुसे ईं भेज्जी ओड़नी आं भाई